खेलयमे बहुत सुबिधा हइ खेल आइ हइ बौट बॉल खेलै हइ कबडी खेलै हइ खेलैमे बहुत अथी होइ हइ फायदा होइ हइ खेल धूपके अपन आगे बढ़ै हइ देखन आनन्दो होइ हइ खेलके कूदिके अपन गुल्ली डंटा खेललक बौट बॉल खेललक सब चीजमे सुबिधा हइ खेल उलके अपन रहल संचे बैठल होके तब अथी भेल नहि तऽ नहि खाना आर खाके अपन चलि गेल गुल्ली डंटा खेललक बॉल बैट खेललक देह खनहन रहल तंदुरस्त रहल खेल कूदके अपन रहलू बैठल फेनू चलि गेल फेनी आयल कबड्डी खेललक गुल्ली डंटा खेललक खेलके फेर चलि गेल आयल फेर हो गेल फेर आयल खेलैत उलैतमे वएह टाइम बीतल खेलैमे बहुत सुबिधा हइ सब चीज होइ हइ खनहन रहै हइ कबड्डी खेलै हइ गुल्ली डंटा खेलय हय बॉल बैट खेलय हय सुबिधा मिलल हय सब चीज मे खेल धूप के